नोंथाङा बेव ना हमग्राफोरनि मा मा हारि हान्जाफोर दं नोंथाङा ज'यै मोनसे रायजो रायजोआव माब्रै थायो ना हग्रा हारिफोरा मा मा फोरबो

जोंनि जायगायाव बांगाल कथ्रि बर' नेपाल सब हारियानो दङ बिनिखायनो जों सब हारिजोंनो खौसे जानानै जों नाफोरखौ हमनाय जायो

खामानिखौ

हेंथा जालायनानै जोङो खामानि मावनो गोसो गैया जोङो हानाय खिनिखौ जोङो ज' मिलायनानै नाफोरखौ हमलायनाय जायो आरो नांलाय खमलाय जोंनि जायगायाव गैया बिनिखायनो मानसि हिसाबै ज'यैनो खौसेयैनो मिलायनानै जानाया देरसिन आरो गोनांसिन बिनिखायनो बयखौबो आं खावलायो ज' मिलायनानै गासै जानो हानायानो खौसे जानानै गासैबो मिलन खालामनानै थानो हानायानो बयनिबो गोनांथि